मेरी कई सारे पसंदीदा पत्रिका एवं समाचार पत्र हैं जैसे पत्रिका में मैं बात करूँ तो मुझे हंस पत्रिका बहुत ही अच्छी लगती है एवं समाचार पत्र की बात करूँ तो मुझे दैनिक भास्कर समाचार पत्र काफ़ी अच्छा लगता है इस समाचार पत्र में सभी तत्थयों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जाता है इसमें हमेशा ही सत्य बातों को ही लिखा जाता है इस समाचार पत्र में हम एडवर्टाइज़मेंट को भी बहुत ही कम देखते हैं इस समाचार पत्र में हो रही दिन प्रतिदिन घटनाओं एवं देश विदेश में भी होने वाली घटनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जाता है जिससे की पढ़ने वाले को ये चीज़ें सब आसानी से समझ में आ सके एवं मेरी पत्रिका की बात की जाए जो कि मुझे सबसे अधिक प्रिय है जैसे हंस पत्रिका तो इस प्रतिक्रिया में भी हफ़्ते में होने वाले सभी विशेष खेलों एवं जो भी पुरस्कार बँटे हुएँ हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं जिसकी वजह से मुझे यह पत्रिका पढ़ना बहुत ही पसंद है